हेल्ल' नोंथां दे मा नांगौ बुंदो औ माइरंआ माइरंआ रन्जिता खेजिसेआव फनसासलै अ जोसाया आरो रनजिता सल्लिस मासुरि फयथ्रिस फरिमल माइरंआ थ्रिस थाखा ओमफ्राय बे रुनाया रुनाय माइरं बे मासुरिफोरा सल्लिस थाखा ओमफ्राय बे बेलेग माइरंआथ' मा माइरं थाबावनांगौ बेलाय जोसाफोराबो फन्सास होनखाबाय आङो आरो रनजितआबो सल्लिस होनखाबाय आङो आरो बै बासमतिफोरा फयथ्रिस ओमफ्राय फरिमल माइरंआ थ्रिस थाखायै सलिदों फसिसबो दङ माइरं नायै माइरं बरथ'मानथ' मोजाङै सोलिदों दा नोंथाङासो नोंथांमोनहासो बायना जाग्राफोरासो मा सानदों

औ आंथ' मोजांखौनो फाननायबायदि मोनदों माथो दखानदारि नों बायना लाबोनाया है बारा थाया ओरैनो खेजिसेयाव थाइसे थायनै गाहामल' थायो माब्लाबा

औ सोलिनाया थिगानो थाव संख्रिा बिदिनोब्रा बै जेनेबा थाव गोथांफ्रा ओरैनो लिटाराव एग्स' बिस गाहाम फानो आरो आधा लिटाराव ओरैनो आधा लिटार हिसाबै सद्थर गाहाम फानो थावाबो बेनो आजिखालिथ' खेरासिन मोननो थांला बे जाग्रा थाव गोथां थाव नारेंखल ओमफ्राय रेफाइनफोर लादेरो आरो ओहो ओहो मोना मालाय गुदिनिफ्रायनो बन्द' जादों आं जोंथ' बोरै मिथिनोखाय लाबोनो थांबाबो गैया होनोबा हरा हजोंहाय पाब्लिगा दानखोमसि खेरासिन नागिरो जोंथ' दा मोनबोवा नालाय बोरै हरनो हानो माजों माइरंआ बिदिनोब्रा जेनेबा आं दहायनो खिथाखाबाय नङा होमबा खेजिआव थाइनै गाहामल' थाइथामल' थायो होननानै कुइन्थेल हिसाबा आगोलसो दे ओइ बेटारि गारिजों लाबोयो बेटारि गारिजों थां दे दे नोंथां दे